आमच्या गांवान झगडें बी जाले न्हू जाल्यार आमी गांवच्या गांवांत मिटयतात पूण कोची तेंची गैरेज आसा न्हू तेंची खंयची पावय भायर आसा आनी ताचो आनी कांय ताका लागून ते झगडी तेंची वााचतकारान वाडलेलो आनी तांकां समजालें जायल्यार ते दोगांय समजावन घेयनात ना तशेंच आमी पंचाक बी सांगल्या पूण पंच येयलो आनी तांची दोगांकांय विचारले तांकां सांगलें की सारकें मिटून घेया बरे भाशेन जाल्यार ते आयकना दोगोय आयकना मागीर आमी पंचायतीन गेले पंचायतीन ते कोण येयले तांकां ते आयकाना घेयन आपल्यातच करतात ते दोगां म्हणटा कोण सांगले तरी कोणाचीच आयकना घेना अंडरस्टेंण्ड करीन आनी जो तो म्हणटा आपलीच आपूणून सांगता ते खरें तशें तेंचे जालेलें बरें भशेन सांगले तांच्यानी कोणाचें आयकलें जाल्यार बरेें भशेन मिटता ना तें पूण ते कोणाचच आयकून घेयना आपलें तेंच खरें करता ताका लागून ती आतां पोलीस कंप्लेन केल्ले आसा आनी ते पोलीस कंप्लेट व थयं पोलीसच कितें ते सोर्ट आट करतले तांचे आनी कितें म्हणटा ते पोलीस तांचो रिपोर्ट लास्टाक तांचे कडसून रिपोर्ट येतलें तूं कितें करपाचें आनी कांय तें